तहाईं ॾाढी वॾी मेहरबानी दादा जो तहां असांखे स चङी तरह सही सलामत असांजे घर जे ॿाहिरां लाहियो असां त पीउ धीउ ॾाढा ॾकियलु हुआसीं की एॾी देरि थी वई आहे की असांखे हाणे ऑटो रिक्शा मिलंदी न मिलंदी या असां सेफ आहियूं न आहियूं पर तव्हांजी ॾाढी वॾी महिरबानी जो तव्हां असांखे विहारे करे बराबरि सही सलामत पंहिंजे घर जे ॿाहिरां असांखे लाहियो आहे जीअं त अॼुकल्ह माहोल ॾाढो ख़राब हली रहियो आ्हे जो लुट फुड़ सभ थी रहियो आ्हे जीअं त माण्हू ॾाढा ॾकियलु ॾकियलु घुमनि था असां बि हुन ॻाल्हि में सेहमत न आहियूं की असांखे तव्हां जीअं वठी आहिया आहियो यानी असांखे ॾाढो वॾो गुरूअ जो शुक्रु आहे की तव्हां असांखे आख़िर पंहिंजे घर वटि सही सलामत लाथोव साईं तव्हांजे मथां हमेशह रेहमत कंदो ऐं हीअं ई पेसनि जे लाइ तव्हांजे ग्राहकनि खे तव्हां इहा सर्विस ॾींदा रहो जीअं उहे हमेशह घरु सही सलामत पहुचनि